की हाल छै यौ की की ठीक छै ठीक छै ओऽ केहन लागल देखि कऽ ओऽ तऽ हँ आबू ने मिलैत छियै तब अहाँसँ हँ हँ बोलू बोलू ओ हँ से तऽ रहै ई बात तऽ छै हँ ह्म्म ह्म्म आओर देखैत छियै एहिपर किछु आओर बनयबै सुनलियै ह्म्म ह्म्म बनयबै नहि से तऽ अहीँ आओरके अथिसँ चलिओ रहल छै बुझलियै अहाँ आओर नहि करबै लाइक तऽ फेर चलतै केना छै कि नहि ह्म्म ह्म्म ओऽ ओऽ ओऽ तब अभी आओर फिल्मसभ निकलतै मैथिलीमे सोचैत छियै निकालैके बुझलियै मै हँ मैथिलीमे अभी निकललै रहए एगो देखलियै कि नहि अहाँ

ह्म्म ह्म्म ह्म्म ह्म्म ह्म्म ह्म्म अभी मैथिलीमे निकालबै किछु ह्म्म ह्म्म ह्म्म ह्म्म ह्म्म अपने अपन अथिमे भाषामे निकालबै तऽ लोक ज्यादे पसन्द करतै बुझलियै अपन भाषामे रहतै ने तऽ ज्यादे लोकसभ पसन्द करतै ताहि ले लेल एक हम एक बनबै छियै फिल्म अहाँ जे छै ओहिपर अहाँ देखबै ठीक ढङ्गसँ हँ अहाँसभ रहबै तऽ सपोर्ट करबै तऽ किछु ने किछु आगे हँ अहीँ आओरके सहयोगसँ आगे बढ़ि रहल छियै आ बढ़बै ह्म्म ह्म्म ह्म्म देखियौ तब आओर बताबू ह्म्म जाइत छियै देखैलेल अहाँ डेली सभ फिल्म देखैत छियै हमर की ओऽ ओऽ ओऽ सारा फिल्म देखैत छियै नहि

हँ हँ हँ हँ सही बात ह्म्म ह्म्म ह्म्म सही बात छै देखियौ अभी एक आओर निकालबै निकालैवला छियै एगो फिल्म

आब अहाँसभके लाइक मिलतै तऽ ठीक रहतै ठीक छै तब ठीक छै ठीक छै